हँ बोलो बोलहो ने

हँ तब नहि तब नहि होतऽ नहि तब रुपैआ नहि होतऽ

अनियों तब तब पाँच छओ हजार रुपैआ तक ओने होइ जेतऽ खाना हँ सगरे नल मोटर सब चीज ओनीये मिल जैतऽ नहि ओ तोरा अपने आनै परतऽ ओ नहि छै

सबके आठ हजार रुपैआ लगतऽ सब ई सब हो जेतऽ लाइनो बिजलीयो मिलतऽ फ्रीमे

अतने रुपैआ लेतऽ ओकरा सऽ कम रुपैआ नहि लेतऽ